नमस्ते

हमारे यहाँ टीशु मसाज होता है हमारे कामकर्ता जो हैं लेडी भी हैं जेंस भी हैं जेंस के लिए जेंस करता है लेडिस के लिए लेडिस करते अच्छे तरीके से मसाज होता है आप और आपको जैसा चाहिए वह मसाज मिल जाएगा आपको टीशु मसाज करना है तो टीशु मसाज करवा सकती है यहाँ होता है सब ट्रेंड ट्रेंड लड़कियाँ हैं काम करने के लिए हाँ पहले ट्रेनिंग दिया जाता है फ़िर उनको काम पर रखा जाता है पैसे समझ लो जैसा मसाज टीशु मसाज का पंद्रह सौ रुपये लगता है बढ़िया व्यवस्था है कोई दिक्कत नहीं ए सी है

नहीं और ऑयलिंग आयल से ही मसाज होता है उसका अलग अलग सिस्टम है मसाज करने का टीशु मसाज करने के लिए ऑयलिंग है हाँ हाँ जो इस लाइट लाइट फिनिसिंग रहेगा लाइट फेस जो है ना आपका सही रहेगा क्योंकि हम हम तो करते नहीं हम तो करवाते हैं हमारे पास लड़कियाँ हैं काम करने के लिए और अच्छे ट्रेंड ट्रेंड लड़कियाँ है ऐसा नहीं आपको अच्छी सुविधा मिलेगी

आदमी अच्छा नहीं करेगा तो ग्राहक कहाँ से आएँगे हाँ हाँ सब मसाज मतलब सब थकान आपका चला जाएगा सब चहरे पर लाइट आ जाएगी

तो कब आएँगे क्योंकि इसके लिए इसके लिए अपार्टमेंट लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें बिजी हैं सब खाली रहता नहीं है आपको समय निकालकर कल परसो जब जब टाइम मिले तब आ सकते हैं आप

चलिए ठीक अरे सुविधा सु आप आएँगी तो सुविधा आपको समझ में आएगा न हाँ ठीक है लेकिन इसके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा आपको चलिए नमस्ते